में विजय कुमार पंच सीढ़ा कोटला पंचायत होर में सीढ़ा गांव का रहने वाला हूं मेरी पंचायत जेह्ड़ी ऐ सीढ़ा कोटला ऐ में इत्थै काफी सारे जमीनें दे जेह्ड़े बी कोई मसले केई सेल एंड पुरचेज़ प्रॉपर्टी डीलर दा कम्म बी करने आं अस जेह्दे बिच अस अपने

ऐं उस कानून दे दायरे बिच रेहियै कम्म निं करदे जेह्दे कन्नै इंदे च क्रप्शन बड़ी बधी गेई ऐ ते ओह्दे च ओह् केह् होंदा कि जेल्लै बी अस कोई फर्द कटाने गी जन्ने आं पैह्लें ते ओह् ऑनलाईन करने ते ऑनलाईन कराने दे बावजूद बी एह् साढ़े कोला बड़े पैसे मंगदे न जियां अस पटवारी कोल गे कि पटवारी साह्ब असें इक्क फर्द चाहिदा इक्क कनाल दा ते ओह् पैह्लें पुछदे कि किन्ने दी जमीन दित्ती ऐ तुसें होर किन्ने तुसें कमीशनां खाद्धियां न पर साढ़े एह्दे च कमीशन केह्ड़ी होंदी ऐ कि चार परसैंट जां दो परसैंट साढ़ी कमीशन होंदी ऐ ते एह्दे च रेवन्यू दा इयै रोल होंदा कि रेवन्यू जेह्ड़ा इयै चांह्दा कि असें बी दस्स बीह् ज्हार जेह्ड़ा असें ई दित्ता जा ते अस फर्द कटचै ते फिर ओह् फर्द कटाइयै अस ओह् वकील कोल जन्ने रजिस्टरी आस्तै वकील बी साढ़े कोला जेह्ड़ा ऐ ते ओह्बी साढ़े कोला दस्स बीह ज्हार रपेआ जेह्ड़ा लैंदे न दौ रजिस्टरी गौरमेंट दी फीस जेह्ड़ी ऐ ओह् दौ कनाल दी नड़ीनवे ज्हार रपेआ बनदी ऐ ओह्दे च बेनीफिट एह् ऐ कि जेह्ड़ा अपनी वाईफ दा नाम जां लेड़ीज़ दा नाम कोई बी रजिस्टरी करांदा बंदा ते ओह्दे च कनसैशन फीस जेह्ड़ी ऐ ओह् असेंगी फिफ्टी परसैंट ऐ ते ओह्दे च जेह्ड़ा ओह् अस रजिस्टरी जेह्ड़ी अपनी वाईफ दे नाम कराई सकने आं ओह्दे च बेनीफिट बी होर बाकी हून जमीनां साढ़ियां जेह्ड़ियां हैन त्रैऽ गुणा रेट जेह्ड़ा फालतू होई चुके दा एह् यूटी बनने दे कारण जेह्ड़ा यूटी बनेआ ओह्दे कन्नै जेह्ड़े बाहर दे जेह्ड़े बपारी हे ओह् बाहर दा आइयै इत्थें जगह लैना शुरू करी गे एह्दी बजह कन्नै जेह्ड़ी जमीन ऐ साढ़ी अज्ज दस्स लक्ख कनाल ही अज्ज ओह् दस्स जरबां मंडला बी होई दी कुछ जगह ऐसियां न जेह्ड़ियां साढ़े अट्ठ लक्ख मंडला न इन्नी कीमत जेह्ड़ी ऐ बधी ऐ होर जेह्ड़ा साढ़े रेवन्यू आह्ले न इनें बहुत गै बहुत इन्ना करप्शन एह्दे च कि पुच्छो मत इन्ना एह्दे च में मशक्कत करना क्या पटवारी क्या गरदौर क्या तहसीलदार ते इंदे कोल जाइयै अस जो बी हैन बैह्स बाजी बी होंदी ऐ कुछ कानून दे तैह्त बी गल्लां होंदियां न कि तुस साढ़े कशा इन्ना करा दे ओ यह ऐ वो ऐ अंडर रूल तुसें इंतकाल निं चढ़ाना ऐ ना कुसै दे फॉदर दी डैथ होई जंदी ऐ ओह्दा पूरी प्रॉपर्टी दा जेह्ड़ा इंतकाल उंदे नांऽ कराने आं ते ओह् नांऽ कराने दा बी जेह्ड़ा उनें पंदरां सौ दो ज्हार रपेआ उनें लैना गै लेना एह्दे कोला बैटर ऐ कि जेह्ड़ी गौरमेंट दी फीस ऐ ओह् सौ रपेआ ओह्दे पर इंतकाल दी जेह्ड़ी फीस ऐ गौरमेंट दे खजाने च जमां कराइयै इंदा जेह्ड़ा हक्क बनदा ओह् सौ रपेआ जमां कराइये ना कि पंदरां सौ दौ ज्हार रपेआ लेइयै उस जेह्ड़ा आदमी दा इंतकाल करदे न में एह् जेह्ड़े रेवन्यू डिपार्टमैंट ऐ एह्दे कन्नै मुशकलातां बड़ियां पब्लिक गी जेह्ड़ियां अस सुलझाने उत्थै जाइयै पर एह् ऐ कि जेह्ड़ा करप्शन जेह्ड़ी ऐ एह् काफी लैंदे क्या पटवारी क्या गरदौर क्या तहसीलदार एह् म्हाराज जो बी ऐ ना इक्क फर्द कट्टने दे बी चाली ज्हार साढ़े कटरै बिच बी कीमत ऐ काफी जमीन दी उत्थूं ्दा लोकें जेह्ड़ा बी ऐ पंजाह ज्हार रपेआ सनांदा कोई लक्ख रपेआ सनांदा कि लक्ख रपेआ दित्ता जी असें फर्द कट्टने दी जी असें पंजाह ज्हार रपेआ बी दित्ता इन्नी करप्शन कुछ गौरमेंट दियां इन्नियां पालिसियां होंनियां चाही दियां जियां की गौरमैंट दे दायरे बिच रेहियै एह् फीस लैना जियां इक्क इंतकाल दी फीस जेह्ड़ी ओह् इंतकाल करवाना सौ रपेऽ दा इंतकाल फीस भरो गौरमैंट खजाने च कि थुआढ़ा इंतकाल होइया इंया गै कोई फिक्स फीस होना चाही दी इंदी कि जिस आम बंदे नै फर्द गितै अप्लाई कीते दा ओह् थुआढ़े कोला पंदरां सौ रपेआ लैन तो में इन्ना गै कहना चाह्न्नां कि कुछ सुधार काफी होआ साढ़े इस डिस्ट्रिक्ट बिच तो थैंक यू थैंक यू